हम ओला मे फोन केलहुँ हँ गाड़ी चालक मास्क नहि लगेने छथि आओर हुनकर सीट सेहो गन्दा छनि हम हुनका कहलियनि हँ कि एना गन्दा किया अछि तऽ ओ कहै छथिन एहिना रहै छै अहाँकेँ बैसबाकेँ अछि तऽ बैसु नहि तऽ ठीक छै